میں نے کچھ دن پہلے میشو سے ایر رنگ آڈر کیے تھے وہ ایر رنگ ہمیں کافی اچھے لگ رہے تھے اس لیے میں نے آڈر کر دیے لیکن جب وہ آڈر میرے پاس آیا تو اس کی پیکنگ بھی کھلی ہوئی تھی اور ایر رنگ کا کلر بھی بہت ہی زیادہ برا تھا ایر رنگ کے جو لٹکنیں لٹک رہی تھی وہ بھی ٹوٹی ہوئیں تھی اور اس پر جو اسٹیمپ لگے ہوئے تھے وہ بھی کہیں سے چھٹ رہے تھے کہیں کہیں سے لگے ہوئے تھے اور کہیں سے چھٹ رہے تھے بہت ہی زیادہ بری ایر رنگس تھی ایر رنگس کا ایک لوک بھی ٹوٹا ہوا تھا مجھے وہ ایر رنگس بالکل بھی اچھی نہیں لگے اب میرے گھر والوں نے بھی ان ایر رنگس کو دیکھا تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اتنے مہنگے ایر رنگس لیے تھے وہ بھی اچھے نہیں لیے میری فرینڈس نے بھی ان ایر رنگس کو دیکھا تو انہیں بھی اچھے نہیں لگے وہ بھی آڈر کرنا چاہتی تھی لیکن اب وہ آڈر نہیں کریں گی بہت ہی برے ایر رنگس تھے